भारत मुल्खै च रुट्टी ते सब्जी दियां बड़ियां किस्मां न जि'न्नियां तुसें ई किस्मां भारत मुल्खै च लब्भनियां तुसें ई बाह्रले मुल्खै च कुदै निं लब्भनियां तुस जि'त्थें जाह्गे जिस बी तुस जि'त्थें बी जाह्गे तुसें ई हर जगह नमीं गै चीज लब्भनी नमीं गै चीज थ्होनी खाने ई हून जम्मू कश्मीरै च तुस दिक्खो तां ढोड्डा ते सरेआं दा साग ओह्दे कन्नै लस्सी मक्खन जां मट्ठा बहोत मशहूर ऐ हून तुस जम्मू कश्मीर शा थल्लै आह्ली साइड जाह्गे तां उ'त्थें दा सांबर डोसा इडली एह् सब मशहूर ऐ हून सज्जै पासै जाह्गे तां एह् बड़ा सांबर बड़ा होइया जां गुजिया होइया जां पाव भाजी होई एह् सब मशहूर ऐ ते होर तुसें इ'नें चीजें गी मशहूर करने दा जेह्का खास जेह्की ऐ खासियत ऐ तां ओह् भारत देश दे मसाले ते जेह्ड़े मसाले होइये बसार होइये लौंग हिंग काले मर्च दाल चीनी रुट्टी दी बी तुसें गी ओह् थ्होई जाना छड़ी सब्जियें दी गै वैरायटी निं ऐ रुट्टियां बी बड़े किस्म दियां न परांठा आलू परांठा पनीर पराठां लच्छा नान सादी रुट्टी ढोड्डा एह् सब तुसें ई भारत मुल्खै च लब्भी जाना तुस इ'त्थें जम्मू कश्मीर च औगे ता तुसें ई मक्कें दी रुट्टी बड़ी तुसें ई इत्थें बी बड़ी फेमस बड़ी मश्हूर ऐ ते मक्कें दी रुट्टियै कन्नै सरेआं दा साग बी बड़ा मश्हूर ऐ करसोड़ी दा साग जेह्का इत्थें जाड़ै च पाया जंदा ऐ गुच्छियां इं'दी सब्जियां इ'यां बड़ी सोआदलियां होंदियां ते लोग बड़े चाऽ कन्नै खंदे इ'नें गी ते तुसें इत्थें इं'दे च जाड़े च ते छत्तड़ियां लब्भी जंदियां बकरियां भिड्डां इ'नें सब चीजें दियां ओह् बनदियां सब्जियां बनदियां न लोग जंदे चुनदे बनांदे कन्नै बड़ियां सोआदलियां होंदियां कन्नै एह् अपने आप निकलदियां ते इं'दी कोई ओह् निं होंदी ऐ खेत्ती निं होंदी ऐ ते इत्थें दा जेह्की साढ़े मुल्खै दी जेह्की रुट्टी ऐ इसदे च बहोत बहोत किस्मां न ते इसदे च कोई ओह् निं ऐ तुस जि'त्थें जाओ उ'नें ई उत्थें तुस बाह्रले मुल्खै गी जाह्गे तुसें गी उत्थें बी एह् तुसें ई भारत देश दी जेह्की रुट्टी ऐ एह् तुसें गी बाह्र गै लब्भी जानी जि'यां पनीर दियां सब्जियां होइयां शाही पनीर होइया एह् सब तुसें ई बाह्र बी थ्होई जाना खाने ई